न्यूज बिच अस दिक्खने आं कि जगह जगह दी खबरां आंदियां न लेकिन जित्थै जेह्ड़ी कोई चज्जा दी खबर होंदी ओह् ते कदी दित्ती निं हु'न इयां साढ़े इध्दर जिल्लै घरे दा बाह्र निकलो ते रोड़ टुट्टी दी होंदी ऐ उस बारे च कोई गल्ल निं करदे लेकिन ओह् ऐ कि अगर कोई एक्टर सामनै आइया ते ओह्दे उं'दे पिच्छै इयां होई जन्दे न जि'यां आक्खो पता निं केह् होइया ऐ लोकें दी ओह् निं दिक्खदे कि प्राब्लम केह् ऐ लोकें दी हर कोई दिक्खदा कि सैलिब्रिटी अगर कोई आया ते उं'दे उं'दे पिच्छै होई जन्दे उ'ने पिच्छ उ'नें ओह् करियै केह् केह् होना ऐ लोकें दी प्राब्लम दिक्खो उ'ने केह् कोई दिक्कत ते निं ऐ कोई किश निं ऐ पर उध्दर उध्दर कोई इ'नें कोई कम्म निं ऐ उध्दर उध्दर किश निं इने करना होंदा लेकिन एह् ऐ कि लोकें जेह्ड़ा कोई नेईं चीज दस्सनी होग न्यूज बिच ओह् दस्सी ओड़ङन हालां कि हर कोई न्यूज अजकल्ल सुनदा ऐ वैसे ते अजकल्ल दे बाह्रले देशे च बड़ा किश होआ दा ऐ हू'न हर जगह इयां एह् ऐ कि घर बैठे दे हर जगह दे न्यूज मिली जंदी ऐ पर लेकिन जेह्ड़ी चज्जा दी न्यूज होंदी ओह् कदे निं ऐ इयां बेकार न्यूजां देई ओड़दे न केह् आखां हु'न मैं इ'नेंगी कि हर कोई अपने अपने ओह्दे पिच्छै लग्गे दा हर कोई दुए दी ओह् करने पिच्छै लग्गे दा ऐ को हर कोई इयै चाहंदा कि दुआ बंदा मेरे कोला उप्पर निं होइया ते किश निं आक्खी सकदे कुसे गी केह् आक्खना होंदा न्यूज ऐ जेह्ड़ा कि आह्ले कि साढ़ा इक जीवन दा हिस्सा बनी चुकी दी ऐ हर कोई पता दिक्ख दा ऐ ते हर कोई बाह्र दे बड़ी सारी जगह जेह्ड़ियां न दिक्खना पसंद क करदा ऐ लेकिन अजकल्ल ऐसा कोई ओह् निं रेहा ऐ कि ओह् करना होऐ जे जां ते कोई दस्सी ओड़ङन ते एक्सीडेंट होया कोई किश होइया किश होइया ते ओह् दस्सी ओड़ दे लेकिन जेह्ड़ी चज्ज दी चीज होऐ ओह् ते कदे इ'नै दस्सेआ ही निं ऐ